सार्जार सार्जारआ फ'न सार्जारआ मोजांखौनो जाया सार्ज होबाबो सार्जआनो हाबा गाज्रिसो बायनानै लाबोदोंमोन थामजौनि होनबाबो सार्जआनो जाया मोजां नङा हाबा